गायन हमर शौक छी हम गायन करै छी अपन शौकसँ करै छी कोनो व्यवसायिक रुपसँ हम गायन नहि करैत छी स्कूलमे गाबैत छलहुँ हँ गीत गाबैत छलहुँ हँ शिक्षक हमरा सिखाबैत भी छलथि हँ शिक्षक लोकनि पहिने तऽ शिक्षा गाना जरुर गवाओल जैत छलय हँ स्कूल सभमऽ लेकिन आब तऽ नहि गवाओल जाइत छै स्कूल सभमे गाना ठीकसँ नहि गबैल जाइत छै भेल प्रार्थनामे जे कनि काल भेल वएह टा गायन लेकिन पहिने हमरासभ समयमे शनिके सिर्फ गीत गबैल जाइत रहय हमसभ तऽ ओहि समयमे हमसब गाबैत रही गाबैत गाबैत आब जे छै शौकमे हमरा बदलि गेल अछि अखनो जे हम अपन काज करय छी जे भी काज करैत छी ओहिसे कनि समय बचयके घरमे गीतनाद अपन गाबि लैत छी साँझमे अपन प्रार्थना करैत छी गीतक माध्यमसँ इएह छी हमर गीत सङ्गीतक शौक